औ हेल'

आमफ्राय नोंथाङा माबा मोनसे बिजनेस आइडियास अपरचुनिटिसनि बारै सोंनो सान्दोंमोन नामा थाय आं लकेल बिजनेसमेन नालाय औ आं खबर मोनदोंमोन नालाय एसे औ नोंथाङा माबायदि रोखोमनि बिजनेसआव इनट्रेस्ट दं जेनेबा

आंनि साननायाव बियो जायनाखि ट्रानस्पर्ट बिजनेसआना बे पाब्लिक केरियारनि जुदि लागायोब्ला बे विंगार टिंगाराव जेसेबांनाखि रिभिउ मोनो मानसिफोरनिफ्राय मिनथिबाय जोंनि जोंनि जायगाया मोनसे जास्ट देभ्लापिं टाउनसो मिन्थिबाय फुल फ्लेजेड टाउनबो नङा ओंखायनो बे बुस्थुआव जोंनि दा जायनाखि ट्रानस्पर्ट बिजनेसआ बे खाथि खाला खाथि खाला बिसिबां नाय मेक्सिमामलि नायोबा केपिटेल भेलुसखौ नायनानै आरखि ना प्रफिटआ प्रफिट मार्जिना बिराथ खम जायो आरखि माने बिजनेस अवेजों नायोब्ला प्रफिट मार्जिन जेन'बा जास्ट स्मल स्केल बिजनेस बायदि जायो आरखि खिन्थु केपिटेलआ जोंनो बिराथ बुरजा नांगौ बायदि जायो जेन'बा जों फार्स्टआव गारिनि थाखाय मेनेज खालामग्रोनांगौ नङाहोमबा बेहायबोथ' मोनसे बुरजा केपिटेल नांगौ बेफोरनि थाखाखौ नायोब्ला औ औ औ नों लननि थाखाय लायोब्लाबो जोंनोथ' नोङो जेन'बा प्रफिट मार्जिनखौ नायोब्ला बे मोनसे बिराथ खम आरोखि आमफ्राय नों होनदों जेन'बा ओरैनो एग्रिकालचार इस गुड एग्रिकालचारआ बिराथ मोजां जोंनि थाखाय दा एग्रिकालचारा जोंनि एरियाया जाहैबाय मोनसे माखासे फारटाइल लेन्ड नालाय जोंनियाव हासार होनान बिराथ मोजां आबाद जायो खिन्थु जोंनियाव लेबार कस्टआ बेखौ लायोब्ला बिराथ जागोन मिन्थिबाय मानो लेबार कस्टआ बिराथ जागोन होनोब्ला जोंनि जायगानि लेबारा टेक्नलजिजों बांद्राय सोमोन्दो गैया नोंगौ ना नङा दे जोंनिया मा बे बोलोजों मावनाय सो टेक्नलजिजों लोब्बा गैया खिन्थु नों जुदि लार्ज स्केल बिजनेस खालामनोब्ला एग्रिकालचाराव जोंनो माबे टेक्नलजिखौ नांगौ जोंनो जेन'बा ट्रेसार मेसिन हार्भेस्टिं मेसिन बिसोरखौ गासिबो जोङो मेसिनजोंसो खालामजोब्बा साबसिन जागोन नों इरिगेशोन फेसिलिटि जायगायावथ' नों इरिगेशोननानै गैया जों जामफै जावनानैसो आबादफोराव इरिगेशोन मावो ना मावा दे औ बे बेफोरनि थाखाय जोंनो ट्रेनिं होनांगोन आरखि ना बिराथ मोजां ट्रेनिं खालामनांगोन आमफ्राय अ अ अ गोजाननिफ्राय इडुकेशोन खालामनांगोन आरखि बै लेबारफोरखौ होमबा होमबा बे मोनसे बिराथ गिदिर लं प्रसेसआव थांनो नागिरो होमबा जोङो दा आंनि साननायाव औ औ

आंनि साननायाव दा जोंनि जायगायाव सबसे बांसिन जादों होनोब्ला जोंनाव दा टेक्नलजिया दा देभ्लापिं नालाय जों हायोब्ला टेक्नलजिनि सायाव बिजनेस खालामनो हानांगौ आरखि ना माखासे बुस्थु जेनेबा हमनान लादो बिराथ मोजां नों मबाइल फनस थागोन जेनेबा लेपटपस थागोन दा बयनिबो आखायाव लेपटपफोर थाजोबबाय मिनथिबाय माबे नङा होमबा बेखौ जों जुदि बानायनानै मोजां जोंनि जायगायाव जेन'बा शरुमफोरबायदि सार्भिस सेन्टार मोजां खालामनो हायोब्ला बिराथ मोजां जोंनि जायगायावथ' नों दा एपोल औ औ जोंनियाव दा आइफनफोरनि सोर्भिस सेन्टारानो गैया नों आल्दा जायगायावसो हैनांगौ होमबा बेफोरखौ मोनसे मोजां बिजिनेस अप'रचुनिटि जायो औ दे होमबालाय नोंथां जोंना उनावहाय रायज्लायफिननोसै बेफोरखौ नङाहोमबा औ दे